बिजली के बारे में क्या कहें लाइन लाइन हमारे गाँव में इतना ख़राब दे रहा है कि पुछिए मत वैसे तो कोई अगर काज प्रोग्राम नहीं रहेगा तो दिन भर रहेगा दिन भर रहता है मनमानी लेकिन अगर कोई काज प्रोग्राम पड़ जाए तो उसका बिजली वाले का नौटंकी चालू हो जाता है दिन भर में चार दैयाँ पाँच दैयाँ काटता रहेगा काटता रहेगा ये नहीं सोचेगा कि किसी के घर में कोई प्रोग्राम है उनको बिजली की आवश्यकता है एक बार क्या हुआ मेरे घर में बड्डे था और पूरे दिन लाइट थी और इन्वाटर नहीं था मेरे घर क्योंकि पैसा ही नहीं था उतना कि हम इन्वाटर ले सकें और बड्डे था बाबु का पूरा दिन लाइट थी उसके बाद में जब रात हुई रात में क़रीब रात में क़रीब सात सात बजे तक लाइट थी और इतना जल्दी तो केक कटेगा नहीं कोई भी प्रोग्राम हुआ आठ नौ तो बज ही जाता है तो क्या हुआ कि जब केक काटने का समय आया तो हम ने सोचा चलो लाइट है अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं करना पड़ेगा ना ही इन्वाटर का और ना ही मतलब मरजेंसी लाइट का क्योंकि लाइट है उससे तो व्यवस्था हो ही जाएगा कटेगी जब सुबह से नहीं कटी तो रात में क्या कटेगी अब क्या हुआ कि जैसे ही केक ले के आए अब सोचे कि काटने का समय आया मेहमान इतना जुट गए और लाइट क्या हुई कट गई लाइट कट गई दिमाग़ इतना ख़राब हुआ इतना ख़राब हुआ कि पूछिए मत पाँच दस मिनट तक बैठ के लाइट को जोहते रह गए भैया लाइट आ जाओ भैया लाइट आ जाओ लेकिन काहे आए लाइट लाइट का तो कोई समय नहीं था इतना बकबास लाइट देते हैं फिर हम ने क्या किया अपने फ्रेंड के घर बोले अपने हस्बैंड से एक काम करिए लाइट है नहीं आप जा के उसके घर से इन्वाटर लाइए क्या हुआ मरजेंसी में मेहमान पूरे बैठे हैं घर पर अंधेरा है सब लोग चले गए इन्वाटर लाने अब इन्वाटर ले कर आए तब से लाइट आ गई फिर लाइट आने के बाद चलो कैसे वैसे तो लाइट आ गई थोड़ा बहुत केक वग़ैरह कट गया फिर एक बार की बात थी कि हम खाना बना रहे थे और मोबाइल चार्ज नहीं था सोचे लाइट आ जाएगी तो मोबाइल थोड़ा बहुत चार्ज है लाइट जो रहता है कि आ जाए तो उसको चार्ज लगा देंगे फिर अंधेरा था खाना बनाएंगे लाइट मार कर लेकिन क्या करें लाइट आए का करें हम खाना बनाएँ मेरे घर की बहुत ही गाँव की बहोत बेकार लाइट की समस्या है रही बात जिसके घर इन्वाटर है मरजेंसी लाइट है वो अपना काम ठीक से कर लेते हैं और जिसके घर नहीं हैं वो अपना अंधेरे में बैठ कर जोहता रहेगा लाइट आएगी तो खाना बनाएँगे लाइट आएगी तो मसीन चलाएँगे पानी भरेंगे मोबाइल चार्ज करेंगे सब कुछ जो भी है सब लाइट पर है लेकिन लाइट लाइट बहुत बेकार दे रहे हैं इस समय मतलब जब भी आपको लाइट की ज़रूरत होती है वो लाइट कट हो जाती है और जब आपको ज़रूरत नहीं रहेगी बिन्दास लाइट दिन भर पूरे दिन रहेगी यही सब लाइट की समस्या है और क्या बताएँ